एक बार हम लोग घूमने गए गए मइहर देवी वहाँ पर जाने के लिए हम लोग कार किए लंबा सफ़र था इसलिए हम लोग कार किए आ उसमें रात के खाने के लिए हम लोग पूड़ी पुआ सब बनाए वहाँ पर बड़ी भीड़ थी बहुत भीड़ थी आ वहाँ पर मतलब कि कोई कोई को नहीं चीन्हता था आ जितना धक्का धक्का मुक्का होता रहा हम लोगों को खाना बना हम खा नहीं पाए वहाँ पर बहुत लंबी भीड़ लाइन लगी थी मइहर में वहाँ पर न पंडा दर्शन करने नहीं दिए और पंडा दर्शन करने नहीं दिए हम लोग को जाके हम लोग पछताने लगे कि कैसे होगा दूसरे दरवाजे से एक पंडा रहा वो दूसरे दरवाजे से हमको दर्शन कराया बहुत मतलब कि वो रहा थोरहल अच्छा पंडा कि इसीलिए जाइके दर्शन करवौलस हमहन के आ बच्चा रहना छोट छोट तउन मार धसमिस धसमा में सब रौअत रहना कैसे कैसे हमहन वहाँ से मइहर देवी से अइली जा अगर हमहन उनके थोड़ा सा रास्ता मतलब कि लंबा रास्ता जाना था तो हम लोग कार करते आ नहीं जब थोड़ा रास्ता जाना था तो हम लोग बाइक से जाते थे जैसे हम अपने नैहर गए मतलब जाना था नैहर तो वहाँ पर तो हम लोग बाइके से जाते थे आ मतलब कि निचकाहुत रास्ता था जब दूर जाना चकियाँ जाना था या कहीं दर्शन करने जाना था तो हम लोग कार ओर से जाते थे टेम्पू से जाते थे कार बहुत अच्छी लग रही थी उसमें ए सी और हवा का प्रबंध था हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इसलिए हम लोग जब दूर जाते थे तो कार करते थे आ जब थोड़ा दूर जाना है जैसे बबुरी जाना है हम लोग को तो हम लोग बाइक से जाते थे कितना घाम लगता है उसमें ए सी थी वैसे अच्छा लगता है ऐसे तो घाम लगता है आ इसी तरह हम लोग लंबे सफर पर जाना था जैसे चकियाँ हम लोग गए चकियाँ माता जी का दर्शन भी नहीं हुआ इतना धसमी का धसमा था या इसलिए आ हम लोग का अगर पानी भी नहीं मिलता नाश्ता पानी करते हम लोगों मतलब कि गए वहाँ पर तो हर देवी के पास जाना इस समय नवरातो रहा इतनी भीड़ है उसमें कि समझ लिए कि दर्शन भी नहीं मिल पा रहा है लेकिन गाँव घर के जो सहेली हैं उसी लोग के साथ हम तो गए थे आ लेकिन जल्दी दर्शन नहीं मिला आ हम लोग निकले जब वहाँ से तब पानी ओनी पिए आए घर आते आते तो घाम लग गया एकदम से तबियत खराब हो गई आ यही है आ कहीं जाना है तो टोला पड़ोस की सब औरतें मतलब इकट्ठा हो जाती हैं जाना है ओ थो वहाँ पर जाना है यही सब हो है